हैलो हा हा मां सुनिता सुनिता थी ॻाल्हायां हा ॿुधायो तव्हां केर था ॻाल्हायो अछा अछा हा हा हा अरे हा न न बसि मां हिन करे ई थोरो अछा अच्छा अच्छा भले न तव्हां हा ॾह तारीख़ भले तव्हां खणी वञिजो न शाम ताईं अची करे शाम जो मां रैडी करे रखंदीमांव हा हा कोशिशि कंदसि मां छो त मूं ॾिए बि मतिलबु इलाही उहो सुभण जा थी विया आहिनि यूनिफॉम ॿारनि जा हा ॿी जे सिलाई अची वई आहे छो त हींअर शादियुनि जो सीज़न बि चालू आहे त हिन जे करे भई हिकु ॿ ॾींहं लेट थी वञे त पोइ तव्हां हलाए वेंदव हलंदो तव्हांखे न मां कोशिशि कंदसि इलाही छो त मूं वटि बि इलाही उहे सिबण अची विया आहिनि जेके मुंहिंजियूं ॿियूं आहिनि असिस्टैंट सिबंदियूं आहिनि त उन्हनि खे बि मां इलाही कमु ॾिनो आहे करण जे लाइ उन्हनि खे बि चवंदी आहियां थोरो जल्दी जल्दी कयो पर हाणे केतिरो माण्हू पहुची सघे न सिबण ते बि त इन करे थोरो मतिलबु हिक ॿ ॾींहं लेट थींदो त हलंदो न तव्हांखे हा बिल्कुलु ठाहे ॾींदासीं तव्हांखे पोइ पोइ हुन जे लाइ तव्हां थोरो तकड़ न कजो थोरो आराम सां ॾींदासी तव्हांखे ठाहे करे अछा अछा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा तव्हां हिकु दफ़ो पाईंदव त वरी वरी ईंदव सिबाइणु असां तव्हां ई हा ॿिया बि पाण ग्राहक बि वठी अचिजो हा हा बिल्कुलु सिबी ॾींदासीं जहिड़ो बि तव्हां चवंदो स्टाइल जहिड़ो नमूनो चवंदव थोरो रखी ॾींदासीं तव्हांखे हा इलाही माण्हू ईंदा हा इलाही इलाही निकिता आहिनि नमूना हा कोशिशि कंदा आहियूं असां सुठे खां सुठो सिबण जी जीअं असां वटि ग्राहक अचनि ख़ुशि थियनि पाए करे यादि कनि असांखे हा हा हा बराबरि प्लाज़ा अथसि ब्रैंड या ऐं घागरनि वांग़ुरु गोली ये पाइनि था खणियनि वांग़ुरु इहो हा प्लाज़ो त हींअर इलाही थो हले त हिन त हिते नूड मुडे जाम आहिनि मुडे बुक बि आहे तव्हां ईंदव त मां तव्हांखे ॾेखारींदीमांव बुक बि ॾेखारींदीमांव सभु सभु सभु ॾेखारिंदीमांव हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु त सन्हो आहे जहिड़ी तव्हां चवंदव जेतिरी बि चवंदव तव्हांखे रखी ॾींदासीं अॻियां पुठियां पैटर्न जहिड़ो तव्हांखे चवंदव हा हुन जी सिलाई थींदव पंज सौ रुपया हा हा हा हा भले मां तव्हांखे कॉल कंदीमांव पोइ तव्हां अची करे खणी वञिजो

हा हा बिल्कुलु हा हा हा बिल्कुलु